हैल्लो हां जी नमस्ते जी राम राम माराज केह् हाल चाल ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ तुस सनाओ हां खरे खरे बाल बच्चे ठीक ठाक न अच्छा अच्छा ते निक्के चुन्नू मुन्नू हांजी हांजी पंज छे कमरे चाहिदे ठीक अच्छा ते हु'न गल्ल बात एह् ऐ के साढ़ा होटल ऐ जेह्ड़ा बड़ा बीआईपी होटल ऐ फाइव स्टार होटल ऐ हांजी हांजी ओह्दी कीमत वी खरी होंदी जी अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ कोशिश करगे अस फारन दे जेह्ड़े कुक न ओह् वी बड़े मैहंगे होंदे न ते कोई गल्ल नी ऐ करी देगे बंदोबस्त तुसें किन्ने कमरे चाहिदे थे किन्ने मतलब बारां बंदे न किन्ने दिन रोह्ना उ'नैं हफ्ता खंड इति काफी पैसे लग्गने न उत्थै फारन च जेह्ड़े जेह्ड़े हैन साढ़े रसोइये औने ना ओह् बी बड़े पैसे लैंदे न ते इस्टीमेट साढ़ा कोई पञां लक्ख दा हां हां ते पञां लक्ख दा इस्टीमेट ऐ साढ़ा बाद्धा घाट्टा थोह्ड़ा मता होग जेह्ड़ा तां दिक्खी लैगे पञां लक्ख दा मतलब इस्टीमेट बनना साढ़ा इक हफ्ता रोह्ना फ्ही ते कमरे बी तुस पंज सत्त आक्खा दे ओ ते हां हां ठीक ऐ ठीक ऐ उ'नें सब किश सब किश चीजां देनियां होंगङन साढ़े कोल हां ते अस सारियां तुसें देगे खाने पीने दा बंदोबस्त रौह्ने बौह्ने दा सारा किश बंदोबस्त देगे अस तुसें हां ते कोई गल्ल नी ऐ ठीक ऐ अच्छा जी मेह्रबानी जी